भारतारि सावथुन आरो देंखोफोरनि जारिमिना जोबोद गोजाम जारिमिन भारत हादरा ओरैबायदि मोनसे हादोर जेरावहाय बायदि रोखोम हारि दोरोम आरो हारिमुवारि सुबुंफोरा थायो जायनि थाखाय भारतनि सावथुन दिहुन्नाय आरो देंखोफोरा गोबां रोखोमनि नुनो मोन्नाय जायो बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि हारि हारिमुनि देंखोफोरानो बुहुमाव बयजोंबो मिथिसार जानाय जायनि थाखाय भारता सावथुन मुलुग देंखोनि मुलुगावबो बुहुमनि मादावबो मिथिसार जानाय मोनसे हादोर जों बयबो भारतनि नोगोरारि हिसाबै भारतनि सावथुन आरो देंखोगिरिफोरनि देंखो होनायफोरखौ लानानै अरायबो गोग्गानाय मोनो आं नायनाय हिन्दी सावथुनफोरनि मादाव राम तेरि गंगा मेलि सले बेफोरबादिनो गोदान मुगानि सावथुनफोरनि मादाव सिंगम आरो गोबां रोखोमनि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ आङो नायबाय बेफोर सावथुनफोराव सावथुननि देंखोगिरिजों लोगोसे सावथुननि फावगिरिफोरनि आखा फाखा फाव खालामनायफोरा थारैनो गोसो बोनो हादों बिथांमोननि गेजेराव मख'जाथाव फावखुंगुरफोरा जाबाय अमिताभ बच्चन जाया प्रादा राजेश खन्ना रजनिकान्त आरो गोदान मुगानि फावखुंगुरफोरनि मादाव सलमान खान अकसय कुमार सुनिल सेटि साहरुक खान केट्रिना केफ दिपिका पादुकण रनभिर सिंह आरो गोबां बिथांमोननि आखा फाखा फावनि गेजेरजों फाव खालामजानाय सावथुनफोरा बुहुमनि मादावनो मिथिसार जानाय भारतनि सावथुन मुलुगा ओरैबादि गोसारनाय जाय गोसारथायनि गेजेरजों सावथुननि आरजिनाय रांआ दिनै बांनायनिफ्राय बांबोनो हमदों भारताव हिन्दि रावजों गाहाय सावथुनफोरखौ दिहुन्नाय जायोब्लाबो बे रावनि सावथुनफोरखौ गुबुन रावआवबो दाब खालामनायनि गेजेरजों इन्टारनेशनेलि नायनो हानायनि राहाबो खालामनानै होनाय जायो जायनि जोहै इन्टारनेशनेल लेबेलावबो भारतनि सावथुनफोरा गोबां रां आरजिनो हायो गोबां रां बुथुमनो हायो दिनैनि समाव मोनसे सावथुन दिहुन्नायनि जेसेबां खरसा जायो बेनिख्रुइ फानथामसो बारा फैसा आरजिनो हानायखौबो जों नुनो मोनो बे बिथिङाव बावैसो सान सिगां भारतनि मख'जाथाव फिल्मफोरा जादों लागान चक दे इन्डिया बेफोर बायदिनो गोबां सावथुनफोरा इन्टारनेशनेल लेबेलावबो मुलुगनां थाखोआबो गोबां रां आरजिनो हादों आरो बयजोंबो अनसायजादों भारतारि सावथुननि देंखोगिरिफोरनि मादाव लटा मंगेशकरनि मुंखौ मिथियै रावबो गैया बिथाङा भारतजों लोगोसे बुहुमनां थाखोआवबो मिथिसार जानाय सासे रोजाबगिरि बिथांजों लोगोसे जों मख'फाबावनो हायो मुकेश खन्ना महम्मद राफि महम्मद आजिस आशा बशले किशर कुमार कुमार सानु आलका यागनिक आनुराधा परदेल आरो गोबां आथिखालनि गोदान मुगानि बलिउदनि रोजाबगिरिफोरनि मादाव आरजिट सिंह नेहा काक्कर सनु निगम स्रेया घशाल सुनिधि चौहान आरो गोबांफोरनि मुंखौ जोङो मख'नो हायो सावथुन मुलुगनि अनगायैबो भारता गोबां सिरिसफोर दिहुन्नानैबो हारिमु बिथाङाव बिहोमा होगासिनो थादों माखासे सिरिसफोरखौ जोङो टिभिनि गेजेरजोंबो नायनो हायो बेफोरनि गेजेरजोंबो गोबां फावखुंगुरफोरा गाव गावनि फाव खालामनो हानाय आखुखौ गोख्रैयै दिन्थिनो खाबु मोनदों आरो बे खाबुनि जोहैनो गोबां टि भि सिरियालफोरनि फावगिरिफोराबो सावथुन मुलुगाव आगान खोख्लैहैनो सावथुन मुलुगनि थाखाय सायख'जानायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो दङ बिसोरनि मादाव जों मख'नो हायो गोबां रोंगौसा गोनां फावगिरि बिथांमोनाबो सावथुन मुलुगाव थांनानै गावनि सिरिसफोरनि रोंगौथिखौ सावथुन महराव लानानै थांदों आरो बेफोर रोंगौथिया गासै मुलुगावनो मिथिसार जानाय जादों बिथांमोननि मादाव सुशांत सिंह मुंआ मोनसे बयजोंबो सिनाय जानाय आरो मिथिसार जानाय मुं सुशांत सिंहनि मख'जाथाव मोनसे फिल्म धनि बे सावथुनखौ मिथियै रावबो गैया होन्नानै बुंजायो जाय सावथुना भारतनि मुंदांखा क्रिकेटार महेन्द्र सिंह धनिनि जिउ जारिमिनखौ गुदि हमनानै सोरजिनायमोन जाय सावथुनखौ भारतनि साफ्रोम नोगोरारियानो नायनानै जोबोद गोजोन्नाय मोनदोंमोन भारता गोबां रोखोमनि राव हारिमु दोहोरोम आरो बायदि बायदि आसार खान्थिजों सोलिनाय सुबुंफोरनि मोनसे थाखुलि बेनिखायनो भारतारि सावथुनाव बैफोर रावनि गुबुन गुबुन हारिनि सावथुनफोराबो बोसोरफ्रोमबो रोजा रोजा ओंखारगासिनो थायो बेफोर सावथुनफोरनि मादाव मोनसे मख' जाथाव रावआरि सावथुनफोरा जाबाय असमिया बेफोरबादिनो बेंगलि बुंनो थाङोब्ला मोनफ्रोमबो हारियानो गावबा गावनि रावाव गावनि सावथुनफोरखौ दिहुनगासिनो थायो मख'जाथाव बेफोरबादि सावथुन दिहुनग्रा मोनसे हारिया जाबाय असमिया असमिया जोंं लोगोसे आसामनि मख'जाथाव मोनसे थागिबि हारि बर'फोरा सावथुन दिहुन्नायाव एसेल' नङा बर'फोरनि सावथुननि जारिमिना जोबोद गोजाम नङाबाबो जिगुजौ दाइनजि द' माइथायाव दिहुन्नाय आलायारन बर' सावथुनखौ बर'नि गिबिसिन आबुं सावथुन महरै गनायना लानाय जायो बेफोरबादियैनो आलायारनजों जागायजेन्नाय बर' सावथुन मुलुगाबो भारतारि सावथुन मुलुगनि जारिमिनाव मोनसे मोगथांखोर जारिमिन लिरनानै दोनदों आरो बर' हारिनि गेजेरावबो बेफोरबादियैनो बै समनिफ्राय नो दिनैसिमहालागै सावथुन दिहुन्नाय खामानिया सोलिबोगासिनो थादों आरो एसेनिफ्राय एसे दावगाबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों बर'नि गिबिसिन सावथुन आलायारनखौ गुदियाव नुनानै बर'आव माखासे मानि मख'जाथाव सावथुनफोर दिहुन्नाया जाबाय जेरैहाय हाग्रामायाव जिनाहारि खोमसिनि लामा आलायस्रि बेहेर इनायनि फानजारि सिमांनिफ्राय मोगथांसिम आरो गोबां बेफोर सावथुनाव बर' सावथुननि माखासे फावगिरिफोर जाय फावगिरिफोरा बर' हारिमुनि सिनायथिखौ नायगिरिफोरनि गोसो सिंआव जायगा आरो खुलि खालामनानै होदों बेफोर सावथुननि गेजेरजों बर'आव महरगिरिफोर आरो रोजाबगिरिफोरा गावसोरनि रोंगौथिखौ दिन्थिसारनो खाबु मोनदों बर' फावखुंगुरफोरनि गेजेराव दानि समनि मुंदांखा फावगिरिफोरनि गेजेराव दङ राजिब ब्रह्म सुकभिर कार्जि लिंसार बसुमतारी बिदिनो फावखुंग्रिफोरनि मादाव फुजि संगिना ब्रह्म हेलिना दैमारि मिथिंगा नार्जारि गेमस्रि दैमारि आरो गोबां फावखुंग्रिफोर दङ बिथांमोननि अनगायैबो बर'फोरा माखासे सुंद' सावथुननि गेजेरजोंबो गोबां फाव खालामनानै नायगिरिफोरनि गोसोखौ रंजा होनो हादों आरो बयनिबो गोसोआव गोहोम खोख्लैनो हादों बेफोरबादि सावथुन दिहुन्नायनि गेजेरजों बर'नि माखासे आरिमुगिरि रोजाबगिरिफोरा गाव गावनि थांना थानायनि राहाखौबो एफा एनैब्लाबो लानो हादोंसै रोजाबगिरिफोरनि मादाव जों गाहाय मख'नो हायो रजनि सरगयारिखौ गुदि हमनानै निलेशवर ब्रह्म कातिन्द्र सरगियारिफोर लिरनाय माखासे मेथाइफोर जों लोगोसे मेथाइफोरजों लोगोसे आथिखाल मुगासिमबो रोजाबगासिनो थानाय सुलेखा मेनखा गौथम बिग्राय गसाय आरो गोबां गोदान गोजाम रोजा रोजाबगिराफोरा बर'नि हारिमुआव मेथाइ रोजाबनायनि गेजेरजों गोबां बिहोमा होबोगासिनो दङ बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन रावनि थाखुलि भारत हादराव सावथुन आरो देंखोफोरनि बिथिङाव जोङो गोजोन्नाय लानो हायो आरो बेफोर गोजोन्नायनि गेजेरजों जोङो सानफ्रोमबोनि जिउआव गोहोम खोख्लैनाय मोन्नो हायो आरो बेजों जिउखौ सामलाय सामलायलांनायाव एसेब्लाबो राहा मोन्नो हायो